हम जब मेहमान आते हैं उनका स्वागत करते हैं और उन्हें बैठाते हैं बैठाकर चाय पानी पूछते हैं और उनके साथ बैठकर बातें करते हैं उनसे पूछते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा और उन्हें यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई और हम उनसे बैठ के अच्छे से बातें करते हैं फिर कुछ समय बाद हम उनसे खाने के लिए पूछते हैं कि आप खाने में क्या लेंगे हम उनके लिए खाने में मटर पनीर रायता चावल और चपाती और अचार लेकर जाते हैं उन्हें अच्छे से पसंद आता है हम में क्योंकि ये सब बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता इसीलिए हम ये सब बनाते हैं